आङो जोंनि गामिनि हाबायाव गोबां हानजानि सुबुंफोरनि थाखाय जामुं संफेरबाय आरो बे संनायाव आङो माने संनो जोबोर मोजां मोनो दा आं बे जोंनि गामिनि हाबायाव जामुं जानायखौ आं गोबां सुबुंफोरनि थाखाय संदोंमोन बे हाबाया जोबोद गेदेरमोन बे हाबायाव दालि जहल आलु फान्थाव लाब्रा खबि आरो लोगोसे अमा बेदर एवनाय दङमोन दा बे अमा बेदरखौ मोजां बइल खालामनानै संख्रै फानलु हाल्दै होनानै जा ग्रेभि खालामदोङो दा बे जानायाव माने गोबां गुबुन गुबुन सुबुंफोरा फैनानै हाबायाव जानाय सुबुंफोरा बुंलांदों बेराद गोथाव जादों भेरि टेस्टि दा अमा बेदरखौ बेफोरबादि हाबायाव गोथाव संनाय मोनजाब्ला जोङो हाबायाव माने सोरनावबा जाबावोब्ला जों जाहैगौ सानलायनाय माने मोनदों जायो होननानै बुंसोलायदों दा बिनिखायनो आङो बे जोंनि गामिनि हाबा जानाय फोरबोआव आङो बे जामुं संनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो आङो संदोंमोन जेब्ला दालि जहल आलु खबि फान्थाव लाब्रा आरो अमा बेदर एवदोंमोन दा आङो बे जोंनि गामि बे हाबा बा जुलि जानायनि फोरबोआव आङो संनाय समाव संनायाव माने जाय सुबुंफोरा जादोंमोन बिथांमोना जानायनिफ्रायनो सिखाराखैमोन बेदरखौ प्लेटसे नांबावगौ खोस्लिसे हरबाव आंनो हरबाव होननानै जासोलायदोंमोन आरो गोबां माने सुबुंफ्रानो जानानै गोबां रोखोमनि माने कमेन्ट एबा माने बुंसोलायदोंमोन जे बेराद गोथावजादों अमा बेदरा दालि जहला आलु खबि लाब्राया नांबावगौ होननानै बुंदों आरो बेफोरबायदि गोथाव गोथाव सङोब्ला संनांगौ आरो जोङो बेफोरबादि गोथाव मोनजायोब्लासो जोंनि जानाय लोंनायफोरजोंसो जोंनि देहाफ्रा स्ट्रं जायो होननानै बाख्नायसोलायदोंमोन आरो आङो बे जुलिनि समाव गामियावनो आङो बे जामुंखौ संफेरदोंमोन आरो बे जामुं संनाया जोबोरैनो गोथाव जादोंमोन आरो जाग्रा सुबुंफ्राबो बाख्नायसोदोंमोन